बोल योगा करने से तऽ बहुत अच्छा होइ छै हमरा सब रोजे रोड साइड मे घर छै रोजे एक किलोमीटर दूरी बूलै छियै सबदिन आँखि सब पैना रहै छै खून साफ होइ छै देहमे बुलैमे चलैमे कोनो बेमारी नहि होइ छै सब दिन बुलै छियै भोरे भोरे एक घण्टाके सब दिन रोड छै दुआरि पर रोजे बुलै छियै योगा कयला सऽ बहुत अच्छा होइ छै साॅंस बढ़ियाँ रहै छै मने प्रेसर नहि होइ छै आदमीके कोनो बीमारी नैहि भऽ रहल छै आदमीके रोजे योगा करना चाही घरमे सब बाल बच्चा मिलके सब करै छियै परिवार तरिवार मिलके सब रोजके रोज करै छियै एक घण्टाके योगा योगा करबा चाही सबके करबा चाही मतलब कोइ ब्लड प्रेसर नहि आँखिके रोशनी नहि घटै छै कोनो रोशनी स्वस्थ रहै छै बढ़िआँ रहै छै कोनो बेमारी नहि होइ छै योगा कयला सऽ योगा तऽ आदमीके करबा चाही सब आदमीके करबा चाही योगा अपना दुआरिके सामने रोड छै तऽ रोजे आधा घण्टा एक घण्टा करै छियै भोरेके योगा मतलब करबा चाही योगा सब आदमीके हमरो सब बाल बच्चा छै ओ करै छै ओ परिवारो करै छै सब करै छै हमहुँ करै छियै सब दिन भोरेके स्वस्थ रहै छै बेमारी नहि कोनो होइ छै नहि आँखिमे रोशनी घटतै आदमीके नहि बल्डप्रेशर हेतै नहि किछु हेतै खून चालू रहै छै दबाइ दारू ओतने नहि लागै छै भोरेके योगा करै छै तऽ रोजे रोजके रोज करना चाही आदमीके भोरके साँस चलै छै बढ़िआँ भोरे सोरेमे चारि बजे योगा करना चाही सबके तब जितना बाल बच्चा छै सबके जगाकऽ सबेरे सबेरे एको घण्टा करीब योगा करबा चाही स्वास्थ बढ़िआँ रहै छै की ब्लड प्रेशर नहि होइ छै नहि अथी होइ छै आँखिमे रोशनी चलै छै बढ़िआँ होइ छै ओकरा रोज भोरे करबा चाही सब आदमीके करबा चाही कोइ नहि अनठेबाक चाही सबेरे उठबाक चाही सबके एकदम सुबह सुबहमे सबके योगा करबा चाही मतलब की सब करै छै तऽ ठीक रहै छै कोनो बीमारी नहि होइ छै डॉक्टर फक्टर लोग नहि जाइ छै ओतेक योग करबा सऽ जे नहि करै छै तऽ डॉक्टरे फाक्टर लग जाइत रहै छै करै छियै तऽ बढ़िआँ स्वास्थ रहै छै आँखिके रौशनी भी ठीक रहै छै देखऽके स्वास्थ भी अच्छा रहै छै योगा करबा चाही आदमीके भोरे सबेरे मे उठिके करीब आधो घंटा नहि आधो घंटा तऽ दसो मिनट बीसो मिनट जेकरा टाइम छै तऽ दुइयो एको घण्टा करै छै करना चाही योगा मतलब की बेमारी नहि होइ छै कोनो ओहि सऽ फायदा मिलै छै आदमीके देह सुरक्षित रहै छै दबाइ दारू नहि लागै छै ओतना अच्छा रहै छै देह जतना फायदा होइ छै योगा कयला सऽ तऽ सबके करबा चाही इतना फायदा भेलै कि हम करियै रोजे ओ चाहै छै हमहुँ करियै ई करऽ लागलै हमे करऽ लागलियै तऽ देखै छै तऽ ओहो चाहै छै हमहुँ करियै योगा योगा करबै तऽ हमरो सुरक्षित मिलतै दबाइ दारू नहि लागतै ओतना हम करै छी तऽ हमरा नहि लागै छै तऽ ओहो देखै छै अगल बगलके आदमी ओ चाहै छै हमहुँ करियै योगा सब दिन करै छियै उठि सुतिके भोरेके एक घंटा कोनो दिन आधा घंटा कोनो दिन कमो करै छियै मगर सब दिन करै छियै सबगोड़े मिल जुलिके